असां गर्मियुनि में ॿाहिरि वञणु पसंदि कंदा आहियूं छो त गर्मियुनि में ॿारनि खे बि छुटियू हूंदियूं आहिनि ऐं जेके थदा शहर आहिनि जीअं कश्मीर कूल्लू मनाली शिमला असां अहिड़नि हंदनि ते वेंदा आहियूं जीते गर्मी न थिए इन करे असां ख़ासि करे गर्मियुनि में ही ॿाहिरि निकरंदा आहियूं